میرے علاقے میں بہت سے چھوٹے کاروبار مذہبی رسومات سے وابستہ ہیں جیسے کہ گوشت وغیرہ بیچنا مٹن چکن وغیرہ بیچنا اس سے ہمارا جو کاروبار ہے وہ بھی چلتا ہے اور مذہبی رسومات بھی پورے ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے عقیدے میں بھی بہت سا بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کراتا ہے جیسے ہمارا کھانا حلال کرواتا ہے اور جو ہمارے جو ہم دین کی کتابیں اور دین کی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں ان کی دکانیں کھول کے رکھتے ہیں وہ بھی ہماری بہت زیادہ مدد کرتی ہے ہمیں چیزیں جاننے میں ہمارے اور ہمیں طور طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے رہنا کیسے نہیں اور برقع کرتے ٹوپی وغیرہ جو کہ ہمیں اسلام میں پہننے کے لیے کہا جاتا ہے یہ بھی ہمیں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور ان کی بھی بہت ان سے بھی چھوٹا سا کاروبار چلایا جا سکتا ہے